ہاں ہاں ہلو سلام علیکم پاسپورٹ بنانا ہے بچے کو کے لیے کون سا پیپر لگے گا سال کا ہاں جی ہاں ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا

ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے

اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں خرچہ کتنا ہے اس میں

اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے